میری سب سے بڑی کامیابیوں میں دو اہم کامیابی یہاں سر فہرست ہے جو قابل ذکر شکر ہے اول یہ کہ میں نے گذشتہ سال نیٹ کا امتحان دیا اور اس میں تین سو پچاس مارکس حاصل کیا اس کے نیتجے میں مجھے میڈیکل فیلڈ کے ایک کورس جو کہ یونانی طب کا ہوتا ہے بی یو ایم ایس اس میں داخلہ مل گیا ان شا اللہ اب میں ابھی سے پانچ سالوں میں ڈاکٹر بن جاؤں گا جو کہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے ایک قابل فخر بات ہے اور دوسری کامیابی وہ جس پر میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ فخر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمد اللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے قرآن کریم کو مکمل طور پر حفظ کیا ہے جس کے لیے مجھے دیڑھ سال کا عرصہ لگا تھا جس میں میرے والدین اور اساتذہ نے بہت محنتیں کی ہیں میرے والدین نے خصوصاً میرے والد نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا ہے اور میرے اساتذہ اور میرے استاد بہت زیادہ شفیق و مہربان تھے انہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی اور میرا ساتھ دیا میں اس کے لیے اللہ کے ساتھ میرے والدین اور میرے اساتذہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں